हैलो सागर रेड्डी रेस्टोरेंट जी मैंने अभी पंद्रह मिनट पहले आप के रेस्टोरेंट में पनीर चीज़ पिज़्ज़ा का आर्डर किया था मुझे उसकी स्थिति जानना है क्या आप ने मेरे आर्डर को स्वीकार किया है जी धन्यवाद आप ने स्वीकार किया क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये ऑर्डर कितनी देर में उपलब्ध हो जाएगा जी शुक्रिया धन्यवाद